पानि आर जे हुअइ छै मौसम बहुत ठण्डा मौसम छै बहुत अच्छा लागय छै अइमे पशु पक्षी या माल आदमी सबके सुविधा अच्छा रहय छै ठण्डा मौसम रहय छै बहुत अच्छा रहय छै पशु पशु पक्षी भी बहुत सुन्दर लागय छै देखयमे हवा बिहार भी ठीक चलय छै